आंनि बिदिनो फोस फ्रदाकआ जाहैबाय दाबा सिखा जेरै आं बेजोंनो सामब्राम बानलु हायो गय खावो मैगं मैला हायो ना साइयो आं जोबोद मोजां मोनदों आरो न'आव लाबोनानै जोबोद खामानियाव होबाय आरो आं आरो आं अब्बा अब्बा थांबा आं लोगोआव लांफा बावो बेगआव जि मोजां मोनो आं मानो होमबा गोबोवथार बुथुवा जायाखै मास मोनसेनि बारबाय होमबाबो दाबो गोबोवयैनो दङ मोजां मोनसोगारो आङो ओंखायनो आङो जेरावखि थाङा लांफायो एखम्बा गय खावनाय एखम्बा बिदिनो न'आव सामब्राम बानलु हानाय एखम्बा बिदिनो मैगं हानाय एखम्बा बिदिनो माबा बिनि अनगायैबो अबे सिखाजों माबाफोर हानाय दान्नाय आं मोजां मोन्नानै लाबोदों आरो बिदिनो लादों मो लोगोयाव एखम्बा एखम्बा लांफायोबो बै मोनसे बाजाराव लाय लाबोदों आङो मोनसे बाजारनिफ्राय दा आरो आं लायबावगोनसो मोजां मोनथारदों बिनिफ्राय साबसिन देरसिनखौ लाबोगोन आं एबार बेदर गोदानो साम' दान्नो